दस से लेके दस लाख के बीच के नंबर एक लाख दो हजार पाँच सौ पचास हजार पाँच सौ और छः लाख सात हजार सात सौ और आठ हजार और नौ हजार